भारतके अधिकांश लोक धार्मिक होइ है लगभग लोग धार्मिक छै जेकि धार्मिक लोग जे छै से देव स्थल पर जाइत छै जैसे मशहूर छथिन बाबा भोलाके मंदिर देवघरमे जहाँ लोग बहुत नेम टेमसँ जाइ है गङ्गा स्नान करके पैदल यात्रा तीन सए दू सए किलोमीटर पैदल यात्रा करके कामर लेके जल लेके जाइ है बाबाके चढ़ाबैके लिए आओर बहुत श्रद्धा से लोग वहाँ जाइ है आओर वहाँ गेलाके बाद बहुत लोगके मन्नत पूरा भी होइ है बाबा बहुत मशहूर छथिन भोलेनाथ आओर लोग वहाँ बड़ी ही नेम टेम से बहुत श्रद्धा से हुनका जल चढ़बैत छनि सुल्तानगञ्जमे लोग जल बोधैत छै कामर लेके जाइ है सुल्तानगञ्जमे स्नान करके वहाँ से जल ले उठाके ओकरबाद छै से बाबा देवघर जाइ छै बाबाके नगरी देवघरमे जाइके हुनका जल चढ़ाबैत छै

जेकि सिर्फ आओर सिर्फ डाकबम ही ओहि लाइनसँ जा कऽ बाबाके जल चढ़ाएल जाइ चढ़बैत छै

वैष्णोदेवी धाम कटरामे छथिन जहाँ लोग जे छै से जाइ छै माताके दर्शन करै लए बहुत प्रसिद्द छथिन ई माता वेष्णोदेबी दूर दूर से लोग आबै है वहाँ पर माताके दर्शन करैत छै ओएह केम्पसमे कहल जाइ छै कि माताके दर्शनके बाद भैरब बाबाके भी दर्शन करै छै तभिये ओ छै से सफल मानल जाइ छै ओ तीर्थ सफल मानल जाइ छै तऽ लोग जे छै से जाइ छै वहाँ पर माताके दर्शन करै छै अभी हाल हीमे अयोध्यामे राम भगवानके मंदिर भेलै हन जे कि बहुत प्रतिष्ठित मंदिर छै आओर बड़े ही भारतके ब्यापक रूपमे हुनका स्थापित करल गेलै हन

कि लोग जाइ राम मंदिरमे दर्शन करै राम भगवान से अयोध्या जाइके

आओर राम भगवानके मंदिरमे राम भगवान से दर्शन करै ओकर बाद कमख्या मंदिर कामख्या मंदिर भी अपने आपमे बहुत बड़ा मंदिर छै माता भी वहाँ के बहुत सहजोर छथिन जे गोहाटीके आस पास पड़ैत छै गोहाटीमे ही ई दार्शनिक स्थल छिकै दर्शनके लोग बहुत दूर दूरसँ आबैत छै बहुत दूर दूर से पूरा श्रद्धाके साथ माताके पूजन करैत छै लोक कऽ आत्माके शांति मिलै छै मनके शांति मिलै छै इस तरह कऽ मंदिरमे लोक कऽ जाए कऽ चाही भी ताकि लोग जे छै से शांतिके लिए लोग मंदिर जाइ छै पूजा करैत छै आओर एक नीम नीम करोली बाबा मंदिर ई भी अपने आपमे बहुत बड़ा मंदिर छै वहाँ भी लोग छै श्रद्धासँ जाइत छै पूजन करै छै लोकके मनके शांति मिलैत छै ओकर बाद बिहारमे

गोपालगञ्जमे एगो मंदिर छथिन बखोरा बाली माइ जो लोग जाइत छै वहाँ पर पूजा करैत छै बेगूसरायमे भी कर्पूरामे बाबा भोलाके स्थल छै जहाँ लोग सोमबारी करि कऽ साओनके महिना सोमबारी करि कऽ जाइत छै जल चढ़बैत छनि बेगूसरायके अलावे मुज्जफरपुरमे भी बाबा गणिनाथके मंदिर छनि वहाँ भी भोला बाबा बिराजमान छथिन बहुत सारे कमरिया वहाँ भी जल चढ़ाबेला जाइ है

मुजफ्फरपुरके आस पासके जिलाके लोग गणिनाथ बाबाके जल चढ़ाबै है